پرسوں ایمازون سے میں نے ایک سمفنی کمپنی کا کولر منگایا جیسا کولر دکھ رہا تھا ویسا بالکل نہیں نکلا آواز بہت زیادہ کر رہا ہے بجلی بہت زیادہ لے رہا ہے اس کولر کی اسپیڈ کم ہے اس کا ریگولیٹر کام نہیں کر رہا ایک ہی اسپیڈ پر چل رہا ہے اور وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے کولر کے پیڈ میں سے پانی لیک ہو رہا ہے اور اس کا وائر بھی چھوٹا ہے بجلی کی سپلائی دینے کے لیے اس میں ایکسٹینشن بورڈ لگانا پڑتا ہے اور اس کا پلاسٹک بھی زیادہ موٹا نہیں ہے کل ملا کر اس کولر کو لے کر میرے پیسے برباد ہو گئے